हेलो

हेऔ जे सहरसा जिलामे कि कि छै कतऽ कतऽ मन्दिर छै से हम घूमैलएऽ एलिए से बतैऔ ने

हँ हँ बतैऔ ने हम बहुत दूरसँ अएलहुँ हँ दर्शन करऽ पूजा करऽ हँ बतैऔ सुनिऔ ठीक छै कहिऔ

हँ हँ हँ जानै छिए से बतैऔ ने अहाँ कोना कोना पूजा करै छिए कि कि लागै छै से कहिऔ ने हँ हँ हँ

हँ हँ तेँ ने आओर आगाँ बतैऔ ने आओर छै कोनो मन्दिर सहरसा जिलामे आओर कतऽ देवस्थान छै हँ

कहिऔ ने

हँ

हँ हँ तऽ कहीँ आओर कोनो मन्दिर छै अथी सहरसा जिलामे आओर कोनो मन्दिर छै कोना कोना पूजा होइ छै मन्दिरमे औ हँ मण्डन धामपर कोना मण्डन मिश्रके धामपर कोना पूजा होइ छै कि कि छै ओहि जगहपर हँ

हँ तऽ ठीक छै राखै छी हम